हा भारत में असां तस्वीर वठण जा घणेई जॻहयुनि ते यात्रा कई आहे ऐं भारत में जाम सुठी सुठी जॻहयूं आहिनि जिते असांखे फोटो खिचाइण में ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं जीअं पहाड़ी इलाइक़ा थिया हुते असांखे फोटो खिचाइण में ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ॾाढा मज़ा ईंदी आहिनि फोटो खिचाइण में मस्तु फोटू पहाड़ ईंदा आहिनि असांजी फोटो ईंदी आहे असांखे ॾिसी करे ॾाढो ठरी वेंदा आहियूं असांखे अहिड़ी मज़ा पेई ईंदी आहेहुते फोटो खिचाइण में पहाड़नि जे एरिया में इलाही इलाही आनंदु अची वेंदो आहे